हम अपने गाँव में मूर्ती बनाते हैं माटी पहले खेल माटी लेकर आते हैं माटी को भेगते हैं माटी को अच्छी तरह से फूल जाता है तो हम माटी को सानते हैं उसमें से जो कचड़ा रहता हैं कंकड़ और हर चीज़ निकालकर कर देते हैं और हम लोग भी मूर्ती बनाते हैं तो जो फट जाता है तो उसी में फेविकिक मिलाकर भी सान के फिर से हम लोग अच्छे से मूर्ति बना करके फिर भी कलर करते हैं उसके बाद फिर हम लोग भी जब नहीं बनता है तो किसी से

जिसको चाहता भी है उसी को मूर्ती हम लोग दे देते हैं और हर प्रकार की मूर्ती हम हम लोग बनाते हैं और उससे एकदम अच्छा अच्छा चिक्कन चिक्कन बहुत बढ़ियाँ हम लोग मूर्ती बनाते हैं और नहीं कोई लेता है तो हम लोग घर में सजाते हैं द्वार पे भी सजाते हैं और बढ़ियाँ बढ़ियाँ भी मन्दिर बनाते हैं हम लोग शंकर भगवान की मूर्ती बनती है दुर्गा माँ की मूर्ती बनते हैं और हर भगवान की मूर्ती बनती है गणेश भगवान की मूर्ती बनती है सबका भी मूर्ती हम लोग बना बना के अच्छे अच्छे से डिज़ाइन में रंग उसको हर कलर में रंगते हैं दुर्गा माँ की मूर्ती बनाती है कार्तिकेय भगवान की मूर्ती बनती है हर भगवान की मूर्ती बना के सब रंग देते हैं दु दुर्गा पूजा में भी मूर्ती सब लेने आती हैं तो उसको भी अच्छा अच्छा मूर्ती सब ले के जाते हैं भैया लोग